गोंयांत खुबशे सण जातात तितुंतलो जात्रा आनी क्रिश्चनांंचें फेस्त गोंयच्या सायबाचें फेस्त ह्या दोन सणांनी खुबशे लोक देवाक देणगी दितात म्हणजे पळ दितात सो ह्या तरेन ते आपलें कितें तरी आपल्या आपल्या लाइफांतल्यान आपल्या इन्कमांतल्यान थोडेशे थोडो वांटो देवाक दितात आनी